हैलो स्विगी तव्हां वटि जेको दालि पकवान आहे मूंखे खाइण ई ॾाढी इच्छा आहे तव्हां वटि कुछ रेट वधीक आहे हुनजो कोई घटि करण जी हुजे भई कुझु तव्हां वटि घटि करण जी हुजे कूपन वूपन हुजे भई घटि करण जो तव्हां रेट मूंखे वधीक थो लॻे ऐं मूंखे खाइण ई इच्छा आहे पर छा कयां कुझु अहिड़ो कढो न नियम हई रेट घटि हुजे त सभिनि जो पेट भरिजे सम्झी विया